जी हम बताते हैं कि योग निजी विकास और आत्मखोज को कैसे आसान बनाता है जैसे के हम बात करते हैं योग के बारे में तो हम जैसे सुबह उठ के योग करते हैं तो हम ने योग किया हम जैसे योग करेंगे तो पहले तो हम साफ़ स्वच्छ रहेंगे अपना जो भी मंजन वंजन कर के कुल्ला कर के अपन योग पर बैठेंगे एक आसन लेंगे बैठेंगे आराम से योग करेंगे तो जैसे हम योग किया तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर होंगी जैसे योग करेंगे अलग अलग प्रकार के योग हैं सभी चीज़ों के योग हैं सभी कलाओं के जैसे मानसिक रूप से जो भी अपनी समस्याऍं होती हैं उनके लिए अलग व्यायाम वाली तकनीकें हैं पेट में जो भी कुछ समस्याऍं हैं उनके लिए अलग तकनीकें हैं पैरों में जोड़ों में जो भी है सब के लिए अलग अलग है तो ये तो हो गया हमारा निजी स्वयं का विकास अब बात करते हैं आत्मखोज जैसे योग में एक आता है अपना ध्यान केंद्रित करना योग से हमारा क्या है दिमाग़ एक जगह स्थिर रहता है उससे लगता है कि हम ख़ुद में कुछ तो अनुभव कर रहे हैं आत्मखोज मतलब स्वयं की खोज योग करेंगे हम को लगेगा के हाँ हम कुछ तो हैं क्योंकि आज कल की दुनिया में लोग वोग इतने व्यस्थ हो गए हैं कि वो ख़ुद को समय नहीं दे पाते इस लिए योग को देंगे तो उससे दो चीज़ें होंगी पहली निजी विकास तो होगी ही होगा उसके साथ में बीमारियां तुम्हारे सरीर से बाहर निकलेंगी तुम स्वस्थ रहोगे हष्ट पुष्ट रहोगे और उसके साथ आत्मखोज होगी कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है हम क्या कर सकते हैं सकारात्मक चीज़ें आएंगी हमारे दिमाग़ में मस्तिष्क में सकारात्कम चीज़ें सकारात्मक विचार सुबह जल्दी उठना योग करना हमारे अंदर हम को पूर्ण रूप से क्या है ये सकारात्मकता से भर देती है इसी लिए जो योग है वो निजी विकास आत्मकोज दोनों को आसान बना देता है बच्चों बुज़ुर्ग युवाओं सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है